है ह'स्टेलनि मालिगआ बुंदोंलै ह'टेल नोङालै ह'स्टेलनि मालिग ह'स्टेलनि अह है गथ'फोरसो दोनो

अह अह अह फैसा दंना गैया फैसा दंना गैया नोंहा अह अह भारायाथ' आंनिया भाराया जागोन बारु खिन्थु जों माहाय माहाय होनो हायाबा जानाय नोङा अह आं पास हाजार लायो पास हाजार लायो

मोजां बेनिफ्राय मा होनो सप्तायाव सानसे ना सानसे बेदर सप्तासेयाव दालि ओमफ्राय सबजि थागोन कबि थरखारि बिदि आरो नोंनिया मा हिन्जावसा ना हौवासा होइथ जाया जाया आंनियाव जानाय नोङा औ आंनिया हिन्जावसाफोरनिसोना ह'स्टेला अह र' र' र' मोनसे मोनसे दं मोनसे बानायहांदों हाह बैसोआ बेसे माबा नाइन मोनबाय बिखौ दोनजागोन खिन्थु कलेज लेभेलनिबा दोनजानाय नोङा ओह दे बानायहांदों होह बे सानसेयावनो बानायहांदों होह ओंखारसिगोन औ बयसनिखौबो बेनिफ्राय आंनो दा माबासिम दोन्नाय दंथ' गार्लसनिखौ दोनबाय दं बयसखौबो दोनगोन बानायबाय दं खबर लानो माने एदमिसन लाबा लाजायो दानिफ्रायनो मान्थलि पास हाजार आरो मोनसे बाथ्रा फैसा होनायाव देरि होनबाथाय खाराथार आंना खिन्थु फासथायाव उनथियाबाथाय जोंं आं लाखिया आरो ह'स्टेलाव अह अह टाइमखौ मेनेज खालामनांगोन जायखि जाया दे दे जागोन जागोन दे दे दे